غازی آباد ضلع میں كچھ بہت سارے جگہ ایسی ہے جہاں گھومنے میں جیسے سفلا مال مودی گارڈن اور ہاتھی پارک اور بہت ساری جگہ ایسی ہے جو وہاں گھومنے میں مزہ بھی آتا ہے اور اور باہر سے لوگ آتے بھی ہیں گھومنے كے لیے شوق سے آتے ہیں گھوم كے جاتے ہیں پھر بتاتے بھی ہیں كہ بھائی مزہ آیا مجھے گھومنے میں غازی آباد ضلعے كے اندر اچھی خاصی جگہ ہے اور گھومنے میں مزہ بھی آیا اور اچّھے سے پارک بھی ہے مجھے نے ایک بھائی نے مجھے كہا تھا بھائی غازی آباد ضلعے میں بہت اچّھی اچّھی جگہ ہے میں نے وہاں گھوما میں نے ان سے پوچھا بھائی كون كون سی جگہ گھوما تو بھائی نے بہت سارے نام بتائے میں نے واہ بھائی تو اس نے كہا بھائی بہت مزہ آیا اور اچّھی جگہ ہے اور فر مجھے آ فر مجھے وہ بھی كہا تھا كہ ایک دو ہفتے كے بعد مجھے ٹائم ملے گا پھر میں آپ كو كال كروں گا پھر مجھے كیوں كہ كال نمبر بھی دیا تھا میں نے ٹھیک ہے بھائی پھر اس نے كال بولا كال كروں گا میں نے ٹھیک ہے بھائی نمبر میں نے دے دیا تھا اس كو سب چیز كرنے كے بعد آیا پھر وہ پھر آگے ایک دو ہفتے كے بعد پھر میرے پاس فون وون كیے تھے كہ آجاؤ بھائی مجھے گھومنا ہے پھر میں نے گھما اوما دیا اس كو غازی آباد ضلعے كے اندر جو اچھے خاصی جگہ تھی مال كار پاركنگ وغیرہ سب چیز گھما دیئے تھے ان كو